हा मां अहिड़ी इलाही संगठन खे ॼाणंदी आहियां जेके ग्रामीण महिलाऊं खे शिक्षित और हुननि जी जेको हुनरु आहे हुननि खे उभारण में मदद कंदा आहिनि हुननि में जीअं हेल्पिंग हैंड्स आहे एस डब्लू एस आहे आशा हिकु किरण आहे हिन टाइप जा ख़ूब सारा एन जी ओ नंढा नंढा हाणे त ख़ूब सारा एन जी ओ थी विया आहिनि जेको हुननि खे शिक्षित बि कंदा आहिनि सिंधी स्कूल आहे असांजो आलमबाग में त शिक्षित सां गॾु गॾु छा कंदा आहियूं हुननि जो जेको बि हुनरु आहे हुनखे उभारंदा आहिनि हुन कलाकारनि जो ऐं हुन में मदद कंदा आहिनि उॻते हुननि खे अॻिते वधाइण में